अह हेलौ अह हेलौ मबाइलाथ' बहुथ दंलै नोंसो मा बायदिखौ लागोन रियेलमि सि टु बो दङ ओमफ्राय पक' सि थारथिफाइभ बो दं फरजि दं आरो एबेलेबेल दा मोजां मबाइलफ्रा ओमफ्राय नों दा माबायदिखौ लानो लुबैदों इनटेलफोरबो दं लाभाफोर दं सात हाजार न' हाजारसोआव रेम बुरजा नांगौ रेम बुरजा नांगौबाथ' इनफिनिक्स मबाइलसो लानांगोन बया जानो नागिरो ना ओह रेम बेटारिफोरखौलाय बेसेसो नांगोन एमएसखौलाय सय हाजारसो मोन्नायबाथ' टेन माबा दस हाजारनि सिङाव मोन्नाय नङा एसे बारा बासो मोनगोन नों दस हाजारनि सिङावबाथाय पक' सि थारथिफाइब फोरखौ लांनांगोन पक' मबाइल इनफिनिक्स मबाइल लानांगोन ओमफ्राय सय हाजारनि सिं जानाय नङा एमएसआ बेटारिया बेनिफ्राय न' हाजारसोआव न' हाजारसोआवथ' दङ भिभ'फोर दं रेडमिफोर दं फरजिखौसो मोनगोन आरो फाइभजि नांगौबाथाय टेन थाउजेननि सिङावबाथाय मोजां मबाइल मोन्नाय नङा रेमखौ खम मोनगोन बेटारिफोरखोबो खम मोनगोन उनाव नांगौबाथाय फन हरफिनबानो जाबायने होमबा अह दे होमबा उनाव फन हरफिनदो दे